جی ہاں کیمرے کا مجھے شوق ہے اور جیسے کہ کیمرے کے دو خاص استعمال ہیں ایک تصویر لینا اور دوسرا ویڈیوگرافی یا پھر ریل وغیرہ شوٹ کرنا تو دونوں ہی مختلف کام ہیں اور دونوں کے طریقے مختلف ہیں کوئی تصویر کھینچنے کا کام بہت ہی چھوٹا سا کام ہے ایک مرتبہ تصویر آپ کھنیچ لیجیے اس کے بعد اسے کچھ دیر میں ایڈٹ کر لیجیے لیکن ریل یا ویڈیو شوٹ کرنے کا ایک کام ہے ایک بڑا کام ہے جس کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر جب ہم کوئی ریل شوٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک سٹینڈ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ کیمرا ہمارا ہلے نہیں اور بہت ہی زیادہ وہ سٹیبل ہو اور جس طرف ہم اسے گھمانا چاہیں بڑے ہی آسانی سے گھمائیں اور اس کے علاوہ ہمیں لائٹ دیکھنی پڑتی ہے جو اور اینگلز دیکھنے پڑتے ہیں ہمارے الگ الگ اینگلز سے ہمیں شوٹ کرنا پڑتا ہے اور ایک ریل ایک ہی بار میں شوٹ نہیں ہوتی ہو ممکن ہے ہمیں ایک سے زیادہ شارٹ اس کے لیے لیں اور ان سب شارٹ کو بعد میں یکجا کریں کمبائن کریں اور ممکن ہے کہ ہمیں کسی اسسٹنٹ کی بھی ضرورت پڑے جو ہماری اس وقت مدد کرے اور یہ کہ کونٹینٹ تو ہونا ہی چاہیے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے کچھ اپ لوڈ کرنے کے لیے لہٰذا جب یہ تمام چیزیں ایک ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور ہم الگ الگ شارٹ میں اسے کیپچر کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس کو ایڈٹ بھی کرنا ہوتا ہے جو وہ ایک خاص پروسس ہوتا ہے اور ریلز اور ویڈیو کو شوٹ کرنے کے بعد انہیں ایڈٹ کرنا تصویر کو ایڈٹ کرنے کے مقابلے پہ زیادہ مشکل اور زیادہ پیچیدہ ہے